जी हम अपने फ़ोन के कैमरे का यूज़ करके रील बनाते हैं और फोटो खींचते हैं हमें रील बनाना बहुत अच्छा लगता है रील बनाने से हमें फेमस होने का चांस होता है अगर हम फेमस हो गए तो हमें भारत के सभी लोग देस विदेश के बीच सभी लोग जानने लगेंगे और हमें कुछ इनकम भी हो जाएगा और रील इसीलिए हम बनाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं फोटो अच्छी अच्छी फोटो भी पोस्ट करते हैं इससे हमें उससे भी हमें अच्छी खासी इनकम मिल सकती है अगर हम फेमस हो गए तो